नमस्ते सर

सर लाइब्रेरी जॉइन करना था हमको हमको एन डी ए की तैयारी करनी है एन डी ए करना है फ़िर एस एस सी जी डी की भी तैयारी करनी है तो किताब है कि नहीं उपलब्ध हैं कि नहीं सर डे में कितने फल कितने रेट है आ नाईट में कितना रेट है लाइब्रेरी का ठीक है पर अभी तो मतलब पूछ रहे थे कि मतलब हो सकता है कि और सब से वह उपलब्ध है कि लाइब्रेरी में कम्फर्टेबल है कि नहीं लाइब्रेरी आपकी

तो सर शाँत महौल में है कि मतलब ज़्यादा उधर होता है तो सीट उट कम्फर्टेबल है कि नहीं अभी ट्वेल्थ का पेपर दिया है पास हुए हैं तो वही सोच रहे तैयारी करना है एस एस सी जी डी का एन डी ए का तो सर बुक एविलेबल है कि नहीं लाइब्रेरी में आपकी ठीक है आ प्राइज कितना है

डे का कितना है आ नाईट का कितना है

जी सर नहीं सर तो हम सोच रहे थे सर नाईट में करें लाइब्रेरी जाॅइन आपकी